हेल' औ सोरमोनलाय सोर बुंदोंमोनलाय औ नोंनि फिसालानि मुङा औ स्पर्ट्सआवथ' ओरैनो स्पर्ट्सआथ' फैबाय थानाय टुइन्टिफाइभ सेप्तेम्बरनिफ्राइ जागोन बे दिन खालिनिफ्राय स्टार्ट जागोन बेदिनाव जेरै खारनाय बारनाय हाइजाम लंजाम जेबलिन थ्रबल गोबां दङ बेनि माखासे रुलसफोर बानायगासिनो रुलसफोरा जाहैबाय जेन'ब्ला गथ'फोरखौ फुंनि स्नि रिंगाआवनो स्कुलसिम सौफैहोनांगोन बेनि उनाव स्नि थामजि सेभेन थार्टटिनिफ्राइ खेलाया स्टर्ट जागोन फुंनि बेनि उनाव टुवेल्भ अ क्लक सिमाव जोबहैगोन आरोना आमफ्राइ माबाफोर सोंबावनांगौ दङ गेमआवथ' नों खेला खालि खेला गेलेनाय गेलेयोब्ला खेलायाव गानग्रा इजार जारसि लाबोदो जुदि गेलेयाब्ला जेनाखि स्कुलाव जेनोब्ला सुनिबार बारायाव गानग्रा ड्रेस दं ना मोनसे टि शार्ट पेन्ट लंपेन्ट जारसि बेखौ गानबोब्लानो जाबाय

अके अके दे दे